आंनि सानफ्रामबोनि जिउआव आंखौ मदद खालामबाय थानाय एबा आंखौ मदद खालामनाय गोबां एपफोर दङ आं दा बेफोरखौ मोनफा मोनफायै फारि फारियै बुंलांनो सानबाय गिबि गिबियावनो आं बुंनो सान्दों जे आंहा सासे मानसि हिसाबै आङो गोबां एपफोरखौ बाहायो नाथाय आं बेफोरनि माखासेखौल' बुंगोन जेरै पेटिएम पेटिएमआ आंखौ दिनै ओरैबायदि हेफाजाब खालामबाय दिनै पेटिएमनि गेजेरजोंनो आङो माखासे गोनां बेसादफोरखौ लानो हाबाय जे आंनाव पकेटाव एबा आंनि सिफियाव आंनि मोदोमाव गरसेबो रां गैयाब्लाबो आङो दिनै पेटिएमनि गेजेरजोंनो दखानदार एबा गलादारफोरनो रांखौ होनो हानाय जाबाय दिनैहाय आङो गुगोल शिट बाहायो गुगोल शिटआ आंखौ ओरैबायदि हेफाजाब खालामबाय जे गुगोल शिटआव आङो माखासे थथ्यफोरखौ अफलाइन लाखियालासे आङो बाहाय अनलाइन लाखिनो हायो जायनि खारनावहाय आङो दिनै गुबुन सासे मानसिखौ बाहाय थथ्य एबा खारिफोरखौ आं बेहाय होहोनानै दिनै आङो गुबुन जायगायावबो बै खारिफोरखौ दिदोमै लानो हायो एबा बै खारिफोरखौ आङो नायनो हायो दा बेनि अनगायैबो फाइनान्सियेल माखासे फाइनान्सियेल माखासे थथ्यफोरखौ आङो गुगोल शिटनि गेजेरजों ओरैबायदि गाहामै माने एरेन्ज खालामनो हायो बेखौ फारियै जथायनो हायो जेरैहाय दिनै मोनबो एक्सेल शिटआवहाय जोंना गुगोल फाइनान्स सोलिया खालि जोंना सोलिया अनलाइन गुगोल शिटआव दा बे गुगोल शिटआ ओरैबायदि आंनि कमार्सियेल लाइनआवहाय हेफाजाब होबाय जे आङो मोनफ्रोमबो खारिखौ आरो बिनि आप एन्ड डाउन गोजौ गाहाय जानाय गासैबो थासारिफोरखौ आङो फल'आप खालामनो हायो बेनि अनगायैबो आङो बाहायो जेरैहाय डिक्सिनारि डिक्सिनारि एप डिक्सिनारि एपआ आंखौ ओरैबायदि मदद खालामबाय दिनै फिजिकेल माखासे बिजाब बाहायालासे आङो मबाइल एबा कम्पिउटारनि गेजेरजोंनो माखासे गोरा गोरा सोदोबफोरखौ आं मिथिस'यै सोदोबफोरखौ आङो डिक्सिनारि एपनिफ्राय गोरलैयैनो मोन्थिनो हायो एबा मोननो हायो बिनि अनगायैबो आंहा भिडिय' प्लेयार माखासे एपफोर दङ बै एपफोराबो आंखौ दिनै गोरलैयैनो भिडिय' नायनायनि हेफाजाब होदों बेनि अनगायैबो मस्ट इम्पर्टेन्ट आरो बयनिख्रुइबो गोनांसिन मोनसे एप जायखौ आं सानफ्रामबो नायो बेनिफ्राय आं एन्टारटेइनमेन्ट एबा गोसो फुदुंनाय एबा गोसो गोजोनग्लाय होनाय आरो बिनिफ्राय माखासे न'लेज एबा गियान लानो हानाय मोनसे एपआनो जाहैबाय इउटुब इउटुबनिफ्राय आङो दिनै एन्टारटेइनमेन्ट एबा गोजोननाय लानायनि अनगायैबो आं दिनै मिन्थिस'यै माखासे बाथ्रा आरो आं रोङै माखासे हाबा हुखाफोरखौ आङो दिनै इउटुबनिफ्राय लानो हायो एबा बिनिफ्राय मोननो हायो दा बिनि अनगायैबो आंहा गोबां एपफोर दङ जेरैहाय भिडिय' एडिटर भिडिय' एडिटरनि एडिटरनि गेजेरजों आङो दिनै खम समनि गेजेरावनो एबा आंनि मबाइलनि गेजेरजोंनो आं ओरैबायदि आंनि डाटाखौ एबा आंनि फट'फोर एबा माखासे खारिफोरखौ गोरलैयैनो गेदेर एबा फिसा खालामनो हानाय जाबाय दा आंहा माखासे एपफोर दंबावो जाय एपफोरखौ आङो बाहायनानै जोबोर गोजोननाय मोनो जेरैहाय एन्ड्रइड स्टुडिय' एन्ड्रइड स्टुडिय'आव आङो बियो मोनसे कम्पिउटार एबा उइन्ड'सनि मोनसे एप बे एपजों माखासे मबाइल एपफोर खालामनो हायो दा बेखौ सोलोंनो एबा रोंनो थाखाय जोंहा गोबां सोलोंनांगौ दङ जेरै जाभा स्क्रिप जेरैहाय एच टि एम एल बायदि बायदि दा एन्ड्रइड स्टुडिय'खौ आंबो सोलोंगासिनोसो दङ थेवबाबो आङो बिनिफ्राय मोनसे ओरैबायदि एक्सपिरियेन्स मोनबाय जे जिहेथु जोङो एन्ड्रइडनि मोनसे मुलुगावनो एबा टेक्न'ल'जिनि मोनसे मुलुगावनो मोनसे थासारियावनो जोङो दिनै जिउ खुंगासिनो दङ आंबो सानो जे एन्ड्रइड स्टुडिय' बायदि बायदिखौ सोलोंनानै एबा बिनिफ्राय मोनसे एप खालामनानै जे माखासे मानसिफोरनो मोनसे मोजां थासारि मोनसे मोजां प्लेटफर्म होनो हायोब्ला बेसेबांजे गोजोन्थाव बेयो आंनि थाखाय जागोन बिनिखायनो एन्ड्रइड स्टुडिय'आबो दिनैहाय आंनि थाखाय जोबोद गोनां आरो बेयो

मोन गोदान गोदान गावनि रावनि एबा गावनि लुबैनायबायदि एप खालामनो हानायनि थाखाय आं बेखौबो मोजां मोनो बिनि अनगायैहाय जोंहा माखासे एपफोर दंबावो जेरै माइक्र'सफ्ट एडिटर एन्ड माइक्र'सफ्ट भिउवार आरो गुबुन गुबुन